ओरै भुटानाव मोनगोन दादगारियाव मोनगोन भुटानना गोदै मोज्जां जानो लाबोनो हाया माथो लाबोखायोदा भुटानावसो लायोब्ला गासैबो बेफारिफ्रा

दामा भुटानने एसे खम ओमफ्राय गामियावने ओ गथा बेबायदिनो दसथाखा गथा औ गामिने गोखैखा गोखैआलाय होमब्लाबो अबेबा अबेबा गोदैना गामिनाबो ओमफ्राय दामा एसे बारा जाखायो गामिना बे भुटानना भुटाननिखोनो लायदो औ दे जायो औ दामाखौ दामाथ' कार्टन हिसाबसो फानो भुटानने कार्टनआवहाय बे कार्टन हाजार दङ फन्द्रस' दङ दुइ हाजार दङ बिदि कार्टनआ

औ सातस' आठस'निबो दङ कार्टुनाव औ दे लायनायाथ' नोंनो नांगौब्ला लायनो हागोन बिदिनो दे लाबोना होफैगोन आं बेसेबां नांगौ बेखौल' बुंदो नोङो कार्टननै दे लाबोना होफैसिगोन बिदिब्ला औ दे जाबाय